आगोलाव जों ना हमोमोन बे नायावहा आखाइदो बुहुद हमोमोन आखाइदोबो मोनहायोमोन ओमफ्राय जाया जायाबा खेवलिजो लायब्र'बलायोमोन जोङो ओइ बुहुद ना जाखांथारबाय सायावनो लायनानै ओमफ्राय जों दा खेवलिदोबो गोग्रोमना हमनोसै आरो किसुमान जेखाइमोन आगोलाव दलाफोरबो गैयामोनलै खेवलिया दोंमोन दोंनाया खिन्थु बिदो हमोमोन आरो हमनानै सोरबा हालएवनायफोरखौनो दोन्थ'नानै खबाइसे खालाय मोनोमोनलै जोङो आसिथगारस साथ जायोमोनलै आगोलनि नाफोरा मेडिसिन गैया मुलि दाफोनबो होआ दैयाव हासारबो गैया हासार होआबालानो माइ गायोमोनथ' आगोलनिया बिराद ना हमबाय जों बाफ बाफ बाफ बा बालारि मोनो माहाबा मागुर मोनो सिंगि मोनो नास्रि मोनो खल मोनो दुब्लियावनो थायोमोन दानियासो बिफोरबादि नाबो मोनलिया माबाबो मोनलिया दाना फुख्रि फुख्रियाव एसे एसे बे फुख्रि जावनायावहा नों जानो बिबो मेडिसिन नङाब्ला देरा दानिया बेवखायनो मानसिफोरा बहुद बेराम जाबाय सिं सायो उदै सायो आथिं सायो खर' गिदिङो नै बिफोरबायदि मैगंफोराबो सब मेडिसिन जों बे आगोलाव ओरैबायदि नाखो खायदा खालामना हमोमोन बा बारे गोदोर गोदोर माबा सेरनै माबा सेरसे जानाय ना मोनोमोन दुब्लियावनो मोनोमोन दहा दहा हायाव आरो बेनिफ्राय भाद्र' मास बा सावन मासाव बेसें एखदम सान्दु बुहुद गरमबोला इस राम नाया मा जाखांलायो सेन साब्लानो भर्ति जायो काति मासफोरावथ' आरो सेन खाखेब फिसा फिसा खाखेब होनना बुङोमोनलै बेयावहा थोनो थोनो मोनो आरो मा कुनु बायनो गोनां जाहा जेबोनो गैयामोनलै आगोलनि मानसिफोरा बाया मोन गोरिया बांगालफोरनिफ्राय जाला जासिबो खामनो होआ आरो बिसिनिफ्रायबो गैबाङामोनलै आगोलाव बे सेरेंफोराबो जोंनि बर'गोजाथारमोन दासो सेरेंफोरा फायनानै फाल फाल जायगाबो गैला नाबो गैला जेबो गैला बिलो होननायानो गैलालै दायो बेबादि जाबाय आरो मा दा मा बुंनो आङो बेखिनिखोनो बुंनानै दोन्थ'नोसै